स्विमिंग दा सानूं एह् बेनिफिट ऐ कि स्विमिंग कन्नै असें ई एह् बेनिफिट ऐ कि स्विमिंग कन्नै साढ़ा स्टैमिना बनदा साढ़ा स्टैमिना बनदा फिर असें अग्गें बधने होने होर स्टैमिना ते हर इक चीज च बधदा गै बधदा जि'यां कि हून स्विमिंग ऐ स्विमिंग च तुसें जादा प्रैक्टिस करगे तुं'दा जादा स्टैमिना बनना तुसें प्रैक्टिस घट्ट करगे तुंदा घट्ट स्टैमिना बनना जि'न्नी जादा प्रैक्टिस उ'न्ना जादा स्टैमिना ठीक ऐ होर हून एह्दी इक होर एग्जांपल ऐ जि'यां रनिंग ऐ रनिंग हून जेल्लै मुड़ें ई पता लगदा कि साढ़ी भर्थी बगैरा आने आह्ली हर इक मुड़ा रनिंग करना स्टार्ट करी ओड़दा रनिंग करना जेल्लै स्टार्ट करदा ओह्दे कन्नै बल्लें बल्लें बल्लें दिन व दिन दिन व दिन ओह्दा ओह्दा जि'न्ना बी स्टैमिना बगैरा होंदा ओह् बनदा जंदा बनदा जंदा होर जोल्लै एन्ड च ओह्दी दौड़ दी बारी होंदी होर बंदा ओह् दौड़ कड्ढियै आई जंदा होर ओह्दा मेन मेन ओह्दा सारा ध्यान इत्थें होंदा कि स्टैमिना बनाना स्टैमिना बनाना जेल्लै तुं'दा स्टैमिना बनी आ मतलब कि तुं'दा कम्म होइया स्टैमिना बनी आ ओह्दे बाद स्टैमिना दा इ'यै होंदा कि लोग आखदे ना कि साह् चढ़ी जंदा बंदे गी साह् चढ़ी जंदा होर मेरी फेवरेट प्लेस ऐ मेरे इद्धर जांडी बाग ई ऐ क्योंकि जित्थें बंदा तारी तूरी मारदा ना बंदे दी फेवरेट प्लेस बी ओही होंदी ऐ जित्थें बंदा तारी मारदा ओह्दी फेवरेट प्लेस बी उ'यै होंदी बंदे दी होर मेरी फेवरेट प्लेस बी जांडी ऐ इत्थें तारी मारने दा बड़ा मज़ा आंदा ऐ होर पानी बी इ'न्ना जादा गंदा निं ऐ ठीक ठाक साफ पानी ऐ थोह्ड़ा होर बड़े जादा लोग आए दे होंदे इत्थें ओह्दी बजह् कन्नै एह् होंदा कि साढ़ा थोह्ड़ा जेह्ड़ी अन्दर दी सैह्नशक्ति होंदी ओह् थोह्ड़ी बधदी बंदे दी कि के नेईं जी अस शैल चला दे शैल करा दे होर बंदे दी बंदे जेह्ड़े होंदे ओह् तुसेंगी चेयर्स बी करदे ताड़ियां बी मारदे कि नेईं बंदा बड़ा शैल करा दा होर इ'न्ने करी लैना होर ओह्दे बाद उत्थें अस रेसां बगैरा बी लान्ने आं बड़े बंदे कन्नै रेस लान्ने मेन गल्ल एह् ऐ कि एह्दे च एह् चीज बड़ी जरूरी ऐ एह्दे च इक चीज एह् बड़ी जरूरी ऐ कि जेह्ड़ी ब्रीथिंग ब्रीथिंग किस तरीके दी लैनी ब्रीथिंग इस तरीके दी लैनी हून जि'यां रनिंग होंदी रनिंग च एह् होंदा कि जेल्लै तुस बल्लें बल्लें तुसी वार्म अप च दौड़ा दे ओ ओल्लै तुस न'क्क राहें साह् लैओ जेल्लै तुसें जादा अपने शरीर दा जोर ला दे ओ ते फिर मुंह चा साह् लैना स्टार्ट करी ओड़ो न'क्क चा अन्दर लैओ न'क्क च इन्हेल करो होर मुंह चा एक्सहेल करो होर जेल्लै एह् एक्सहेल होई जंदा ओह्दे बाद एह् तरीका होंदा रनिंग दा होर एह्दे च एह् तरीका होंदा कि साह् मतलब कि ओह् निं करन देना चढ़न निं देना साह् तेजी तेजी लैंदे जाना इ'यां हो हो हो करदे जाना इस तरीके दा साह् लैना जेह्दे कन्नै तुसें थक्के होए दा बी फील ना करो होर तुसें ठीक बी चलो जि'यां तुसें ठीक चलगे उ'यां तुस फायदे च रौह्गे होर एह् तरीका ऐ फेवरेट प्लेस होर कन्नै इक एह् चीज बी होंदी कि इक बंदे दी जेह्का फेवरेट प्लेस होंदी जित्थें उसी तारी मारनें दा जादा एक्सपीरियंस होंदा होर जि'यां जि'यां तुसें जगह् चेंज करगे जि'यां जि'यां तुसें जगह् चेंज च जाह्गे तुसें गी ओह्दे च एह् होंदा कि तुसें ई हर इक बच्चे गी एह् होंदा कि इ'यां अन्दर इक घूट्टन जेही मैह्सूस होंदी कि यार में केह्ड़ी जगह् आइया मेरा केह् होग केह् नेईं होग होर बस एह् सिस्टम होंदा कि बंदा डरदा एह् होना यार एह् होना डरना निं जिन्दगी च कदें बी क्योंकि डर करग बंदा डरियै कक्ख निं होना डरियै एह् होना कि तुसें थोह्ड़ा पिच्छें होई जाना पर डरना निं जिन्दगी च भाएं कुदै बी कुदै तारी तूरी मारगे डरना निं तारी निं डरना निं बिल्कुल बी स्विमिंग करनी डरना निं क्योंकि हार जीत ते बनी दी बनी दी इक हारी जाह्ग इक जित्ती जाह्ग तुस नेक्सट टाइम प्रैक्टिस करियै आओ नेक्सट टाइम परतियै फार्म लाओ क्योंकि एह्दा चक्कर निं ऐ कि एज मैटर निं करदी क्योंकि अंडर सेवेनटीन अंडर नाइन्टीन अंडर फोर्टीन इंदे सारें दे कंपटीशन होंदे होर इ'यै कंपटीशन च इक तुस बी होने होर तुस अंडर नाइन्टीन हो तुस अंडर नाइन्टीन दी प्रैक्टिस करो तुसें ई पता लग्गी जाना कि किस टाइप दे बंदे आंदे होर पर इक चीज एह् बी ऐ कि जेह्ड़े बाह्रले स्कूल आह्ले बच्चे ऐ ना कि जि'यां होइया कि बाह्रली साइड जि'यां प्हाड़ी लाके इद्धर एह् सिस्टम ऐ कि आधार कार्ड पर इ'नें एह् कराए दा होंदा कि एज जादा कराई ओड़ी दी होंदी एह् चीज में एह् चाह्न्ना कि एह् चीज नेईं होनी चाहिदी स्विमिंग च एह् चीज होंदी कि एज जादा कराई ओड़ी दी होंदी होर ओह् थोह्ड़े बेटर स्किल्स आह्ले होंदे ओह् स्किल्स अपने स्किल्स दा प्रयोग करियै इस्तेमाल करियै ओह् अग्गें निकली जंदे एह् सिस्टम होंदा होर में एह् चाह्न्नां कि बस एह् चीज निं होऐ बाकी एज टू एज ते लग्गे बंदे दे जेहा आह्ला बंदा अगला होऐ ओह्दा कंपीटीटर बी उ'यै निहा होऐ बस एह् चीज चाह्न्नां होर एह्दे कन्नै एह् होंदा कि बंदे गी थोह्ड़ा फायदा होई जंदा होर थोह्ड़ा ठीक रौहंदा सिस्टम होर बाकी स्विमिंग इक ऐसी चीज ऐ कि अगर तुस एह्दी प्रैक्टिस करगे स्विमिंग दी प्रैक्टिस करगे ते तुसें अग्गें सफल होगे उंदी प्रैक्टिस करगे तुसें गी स्विमिंग करना आई जाह्ग ते तुसें ई स्विमिंग करना आई जाह्ग फिर ओह्दे बाद तुस स्विमिंग करगे स्विमिंग करियै तुसें ई जोल्लै तुसें ई उ'दा ओह् साह् दी प्रॉब्लम नेईं होग जेल्लै तुंदा साह् थोह्ड़ा बेटर स्टैमिना बनी जाह्ग ओह्दे बाद तुसें अपने आप गी इ'यां थोह्ड़ा कॉन्फिडेंस फील कराना कि नेईं यार में पैह्लें कु'त्थें हा हून कु'त्थें ऐं बस एह् निं सोचना कि यार नेईं मेरे कोला दा बज्जा दी निं तुसें ई इ'न्ना में तुसें ई सनाना कि जेल्लै तुस प्रैक्टिस हार्ड करगे ना तुंदे टाइमिंग च फर्क आना गै आना जि'यां कि तुसें पैह्ली बारी स्विमिंग कीती सौ मीटर कीती सौ मीटर च तुं'दा आइया जादा कोला दा जादा दो मिन्ट लाई लैओ ढाई मिन्ट लाई लैओ इ'न्ना मिन्ट आइया ओह्दे बाद तुसें अगली बार लागे तुं'दा दस सकैंट दा बी फर्क आंदा ना ते ओह् बी बड़ा फायदा ऐ क्योंकि केईं बारी बंदे इक इक सकैंट कोला बी रेही जंदे इक सकैंट दा बी बड़ा बड्डा जोगदान ऐ

क्योंकि अपने आप ई दूएं गी दस्सी अपने आप गी जेल्लै दूआ बंदा कोई सानूं दिक्खदा ना केईं केईं बंदे होंदे कि भलेआं सुक्के दे होंदे ते ओह् उसी आखदा कि नेईं एह् ते में इ'यां करी ओड़ना ओह् गल्ल अलग ऐ कि शकल दिक्खियै कुसै ई जज निं करना चाहिदा कोई कोई बंदा अन्दरुनी बड़ा तेज होंदा पर कोई कोई अन्दरूनी तेज नेईं होंदा उसी प्रैक्टिस करियै तेज होना पौंदा जेल्लै ओह् तेज होंदा ओह्दे बाद प्रैक्टिस करदा जि'न्नी ओह् प्रैक्टिस करग उ'न्ना उ'न्ने हार्ड बनना फिर ओह्दे बाद बस इ'यै मेन ओह् ऐ तरीका ऐ ब्रीथिंग गी हेल्प करने दा बी इ'यै कंट्रोल ऐ कि स्टैमिना बनाना जादा कोला जादा जि'न्ना तुं'दा स्टैमिना बनग उ'न्ना तुसें ठीक रौह्ना होर ओवर ऑल हेल्थ जेह्ड़ी तुं'दी फिटनेस जि'न्ना तुसें चलगे डॉक्टर बी सानूं इ'यै आखदे कि जि'न्ना तुस अपने शरीर गी ल्हागे उ'न्ना तुं'दा शरीर नै बमारियां घट्ट पकड़नियां होर जि'न्ना तुसें शरीर गी घट्ट ल्हागे ते इ'न्ने तुं'दे बमारियां जादा फड़ोनियां होर दिक्खो आं जेह्ड़े घर बंदे बैठे दे रौहंदे उ'नें गी दूए दिन कदें सिर पीड़ कदें ढिड्ड पीड़ कदें लत्त पीड़ होर जेह्ड़े बंदे शैल जेह्ड़े फेवर च होंदे खेलने कूदनें दे उ'नें गी ना कोई दर्द ना किश ओह् हालांके कि जेह्ड़े पैह्लें इक दो दिन च उंदी लत्तां पीड़ां जेह्ड़ियां दरद करदियां ओह् इक दो दिन बाद बिलकुल ओके होई जंदा बंदा आं ते फायदा गै फायदा ऐ एह्दे च इक एह् गल्ल ऐ कि नुकसान कोई निं ऐ इस चीज च एह् हर इक बंदे गी करनी चाहिदी नुकसान कोई निं ऐ एह्दे च इ'नें गी हर इक फायदा करना चाहिदी फैदा बस इ'यै फैदा होर कुछ निं बस बंदे गी स्विमिंग आनी चाहिदी होर स्हेई तरीके दी आनी चाहिदी जेह्ड़ा बंदा स्हेई तरीके दी स्विमिंग करग उसी जित्तने कोला बी कोई निं रोकी सकदा होर जित्तने कोला बी कोई निं रोकी सकदा होर उसी कुसै गी हराने कोला बी कोई निं रोकी सकदा बस में इ'यै चाह्न्नां कि सारे बंदे स्विमिंग करन प्रैक्टिस करन होर अपने जीवन च कामजाब होन होर बेटर बेटर परफॉर्म करदे न जेह्दे कन्नै ओह् हर इक जगह् जाइयै जित्तन कुदै बी हारे नेईं बस इ'यै चाह्न्नां में स्विमिंग च एह् बी चीज होंदी कि ब्रीथिंग ब्रीथिंग कि'यां करनी ब्रीथिंग दा बी इ'यै गल्ल ऐ कि स्टैमिना होना चाहिदा बंदे च जि'न्ना स्टैमिना होग बंदा इ'न्नी ब्रीथिंग करी सकदा इ'न्नी तेज ब्रीथिंग करी सकदा स्टैमिना उसी ना साह् फुल्लना ओह्दा ना किश बस इ'यै स्विमिंग दे बारे च जो बी ऐ